ستر ہزار دو سو بیس پانچ لاکھ نو سو دس سات لاکھ تین ہزار چار لاکھ چار ہزار بیس نو لاکھ نو ہزار ننانوے